जिन ज़िले मेंं सामान्य रीति रिवाज के एवम पारंपरिक तरीकों में बात कीजाए तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे यहाँ पर लगने वाला सिंहस्थ हैं जो कि बारह वर्ष में एक बार लगता है हमारे यहाँ पर महाकाल ज्योतिर्लिंग है जो कि दशमुखी ज्योतिर्लिंग है जिसके बिना बारह ज्योतिर्लिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि आपने इनके दर्शन नहीं किए तो फिर आपने कितने भी दर्शन कर लिए हों कितने भी भगवान के दर्शन कर लिए हों वह सब व्यर्थ हो ज़ाते हैं इसलिए हमारे यहाँ पर यह मान्यता है कि यदी आप कहीं पर भी दर्शन करने जा रहे हैं या कहीं भी बाहरी यात्रा करने जा रहे हैं तो सामान्य रूप से आप महाकाल जाएँ वहीं से आप अपनी यात्रा को शुरू करें इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर कालिदास हैंडमेक क्राफ़्ट मेला लगा जाता है जो कि हर वर्ष लगता है इसे हम हस्तशिल्प मेले के नाम से भी जाना ज़ाता हे जो कि दिसम्बर के माह में लगता है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं वाले लोग अपने बिक्री के लिए आते हैं इसके अलावा महाशिवरात्रि उत्सव हमारे यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पर शिवजी कि महाशिवरात्रि से पहले उनकी हल्दी मेंहदी एवम शिव विवाह तक होने वाले सभी रीति रिवाजों को माना ज़ाता है साथ ही साथ हमारे यहाँ पर कार्तिक मेला जो कि हर वर्ष लगता है वह भी एक विशेष अनुभव कराता है जो कि हमारे यहाँ पर समुदाय को जोड़ने एवम सामुदायिक भावनाओं को विकसित करने में सहायता करता है हमारे यहाँ पर लगने वाला सिंहस्थ एक विशेष रूप का मेला होता है जो कि हर बारह वर्ष में लगता है शिप्रा नदी के किनारे यह हम पूरे विश्व में सिर्फ चारों स्थानों पर लगता है उनमें से उज्जैन भी एक है हमारे यहाँ पर इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के धार्मिक कार्य एवम रीति रिवाज़ों को माना ज़ाता है जैसे नाग नागेश्वर मंदिर जो की वर्ष में सिर्फ एक दिन नाग नाग पंचमी वाले दिन ही खोला जाता है उस दिन वहाँ पर लाखों दर्शनार्थी आते हैं जो कि नागे नाग नागेश्वर मंदिर में दर्शन करते हें इसके साथ साथ कई प्रकार के कार्य भी धार्मिक कार्य भी किए ज़ाते हें जैसे हनुमान चलीसा पाठ हो गया भगवत गीता हो गई हमारे यहाँ पर भगवत गीता का पाठ निरंतर ही रूप से चलता रहता है वह कभी समाप्त नहीं किया ज़ाता जाता है साथ साथ हमारे यहाँ पर रमजान ईद मीठी ईद जैसे त्योहार भी बहुत अच्छे से मनाए जाते हें बैसाखी लोहड़ी सिख पर्व भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से मनाया ज़ाते है उनमें सबसे महत्वपूर्ण गुरुनानक जयंती को हमारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाया ज़ाता है उस दिन गुरुद्वारे में लंगर विशेष रूप से लंगर का आयोजन किया जाता है जो कि सामुदायिक भावनाओं को और विकसित करते हें इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर पिछले कुछ वर्षों से दीये लगाने का कार्य किया ज़ा रहा है जो कि सभी धर्मों के लोगों को एक साथ एक भावनाओं को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारे यहाँ पर विशेष रूप से तो मन्दिर और धार्मिक स्थल ही हें जैसे काल भैरव हरसिद्धि मंदिर जहाँ पर सभी लोग अपने धर्म मतलब अपने धर्मों के अनुसार आ सकते हें उन्हें कोई रोक रोका टोका नहीं जाता है हमारे यहाँ पर सभी के लिए सभी मंदिर सभी गुरुद्वारों सभी मस्जिदें सभी धर्मों के लिए खुले होते हैं इसके अलावा हमारे यहाँ पर मनाई जाने वाली दिवाली भी विशेष रूप से एक अति मतलब विशेष रूप से मनाई जाती है इसके अलावा होली होलिका दहन हमारे यहाँ पर महाकाल मंदिर से ही शुरू होता है वहीं पर हमारे यहाँ पर काल गणना केंद्र है जो कि मद उज्जैन के समीप ही डोनला है जहाँ पर कर्क रेखा का केंद्र बिन्दु है वहीं से काल गृह गणना कि जाती है वहीं से विश्व की गणना की जाती है विक्रम संवत भी हमारे उज्जैन केंद्र से ही शुरू हुआ था जो कि हिन्दी केलेंडर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है